वुला पसून जायत्यो वस्तू तयार जातात तोरण करूंक शकता तुवाले टेबलार घालता ते करूंक शकता तशेंस सूत हा हात हँड एम्ब्रॉयडरी म्हणटा ताका ताका ती तुवाले करूंक शकता मेजार घालपाचे मागीर चादरी करूं शकता मागीर जशी की मेटी आसता ती भरून तीं तुवाले चादर करूं शकता आनी अशें आदीं गोदड्यो तयार करतालीं कोपयो शिवून तशें रजाई करता पूण रजाई सुद्दां केली जाल्यार गोदड्यो ह्यो आतां नवीन तयार करतात लोक आनी भायर सुद्दां वय वयतात ह्यो गोदड्यो माणे करता भुरग्यां खातीर बारीक बारीक कुडके जॉयन करून बदकां म्होंव हें अननस अशे जायते तरेचीं चित्रां करून बरे बरे माणे तयार करतात वुला पसून फुलां बावल्यो तयार करता अशें खुबशें कितें आसा जें वुला पसून तयार करूं शकता जशें की सुता पासून विणकाम करतात भरत काम करता विणकामूय करता विणिल्लें तु तुवाले तोरण जशें की वज्या खातीर तोरण धाडटा खुबशें काम करूं शकता शिवणकाम आनी आतां खूब लोक ह्याक शिकता गांवां गांवांनी शिवण क्लासी तयार जाल्ले आसा आदीं त्यो नासल्यो पूण आतां खुबशा गांवांनी शिवणकाम टेलरींग सगळें तयार जाल्लें आसा आनी जाणटी सुद्दां बायलां वचून आतां शिव शि शिकता भुरगींच न्हय तर जाण्टी सुद्दां वचून शिकता आनी आपल्या खातीर कितें तरी तयार करता आपल्या भुरग्यां खातीर तयार करता माणे करता जशे की आपले ड्रॅस तयार करता ब्लावज शिवता अशे खुबशे गोश्टी आसा जी आमी शिवणकाम शिकल्या नंतर करूंक शकता